इक्क मेरी लाईफ बिच इक्क बड़ा गै डिसीजन जेह्ड़ा में लैता हा बड़ा गै डिसीजन लैता हा लोक अच्छा लैंदे में लैता हा अच्छा डिसीजन पर ओह् डिसीजन मेरा गलत निकलेआ होया केह् की जेह्ड़ा में दसमीं पास कीती भारतीय मंदर मेरा स्कूल हा जेल्लै में उत्थां मे दसमीं पास कीती ते मेरे जि'न्ने बी दोस्त हे प्राइवेट स्कूल गे वट में गौरमेंट स्कूल गेआ में में एह् निं आक्खा की प्राइवेट स्कूल जाना मतलब की गौरमेंट स्कूल में गेआ एनसीसी एनसीसी मी आर्मी च बड़ा शौक हा एनसीसी ताहीं गेआ उत्थें पढ़ेआ में चलो जि'न्नी बी पढ़ाई ही पर अच्छी ही कीती पास कीती बारहमीं ठीक ऐ जेल्लै फसर्ट ईयर आया में कन्नै बीएसीसी सर्टिफिकेट लेई लेआ कन्नै में ओह्दे बिच गेआ आरडीसी साढ़ी होंदी इद्धर दिल्ली परेड होंदी ऐ उत्थें में आरडीसी बिच पार्टिसिपेट बी लैता अच्छी ही सर्टिफिकेट मी लब्भा सारा किश लब्भा भरथियां बी दिक्खियां होया केह् जेल्लै में पैह्ली भरथी दिक्खी ओह्दे बिच में फिट होइया वट मेडिकल बिच्चा कड्ढी ओड़ेआ ठीक ऐ अड्ढी ओडे़आ ते मेरा जेह्ड़ा ओह् हा ओह् ओह् सर्टिफिकेट जेह्ड़ा में लैता हा ओह् कम्म निं आया हा ठीक ऐ जेल्लै दूई भर्थी लास्ट दौ भर्थियां आइयां साढ़ी बारी करोना लास्ट भर्थी होई जेल्लै ओह्दे बिच असें भर्थी दिक्खी ते केह् होया मतलब की में ओह्दे बी सिलेक्ट होई गेदा बट मेरा एह् की मेरा ओह्दे बिच्चा मेडिकल मी कड्ढी ओड़ेआ अगर मिगी मेडिकल बिच्चा नेईं कड्ढदे ते मेरा पेपर माफ हा में एनसीसी कीती दी ही ते मेरा में सलैक्ट होई जाना हा में चाह्न्नां की जेह्ड़ा में डिसीजन लैता हा ग्यारहमीं बारहमीं मतलब में एनसीसी रक्खी ओह् गलत डिसीजन हा अगर में एनसीसी नेईं रक्खदा आं ओह् में कल्लै ई भुल्लियै सनान्नां कि में आया हा इत्थें ते में इक्क साल ड्रॉप कीता कॉलेज दा ड्रॉप कीता में आरडीसी लाई स्पेशल की में आरडीओ च जाना ऐं एह् डाक्युमेंट मिगी कम्म आह्गे तां में इक्क साल ड्रॉप कीता वट ओह् ओह् मिगी कोई फायदा लब्भा निं फायदा निं ड्रॉप दा में ना फिट होआ ना कोई फायदा लब्भा नुक्सान गै निं वट एह् डिसीजन में इ'या आक्खना की एह् डिसीजन मेरा बड़ा गलत डिसीजन हा जे में उस टैम सोची समझियै डिसीजन लेई लैंदा हा अज्ज मेरे दोस्त मेरे कोला इक्क क्लास अग्गें ऐ ओह् अग्गें पढ़े दे में इक्क क्लास पिच्छें कैह्ली पिच्छें इस डिसीजन दे पिच्छें अगर मेरा डिसीजन स्हेई होंदा हा ते अज्ज में बी उं'दे कन्नै थोह्ड़ा अग्गें होई जंदा हा ते में मे ओह् निं होना हा इक्क होंदा निं ओह् नुकसान निं होना हा मिगी इक्क साल दा ते उ'ऐ में अग्गें पढ़ना हा इं'या टेंशन मिगी टेंशन होंदी की इक्क साल ड्रॉप कीता ठीक ऐ कॉलेज ऐल्ली बी दिक्खो कॉलेज मेरा अपने आप होई जाना हा वट मेरा कॉलेज अजें बी इक्क साल पढ़ां ठीक एह् आक्खना की डिसीजन जेल्लै बी ओल्लै सोची समझियै लो अपने मतलब बिच्चा डिसीजन नेईं लो इ'यै में लैता में पच्छतावा सारे अपने अपने डिसीजन जोल्लै तुस डिसीजन ताीईं रिस्क लैते कदें कदें ओह् डिसीजन अच्छा बी होंदा कदें कदें डिसीजन नुकसान बिच चली जंदे ते ओह् फिर ओह्दे उप्परा उप्परा हू'न केह् करचै डिसीजन लेई लैआ उसलै ओल्लै इम्पार्टेंट डिसीजन लेई लैआ में की एह् मेरा शौक हा आर्मी बिच वट नेईं सिलेक्ट होई पाया इ'यै की जोल्लै बी डिसीजन लो